हैल्लो हैल्लो मैडम जी बाल कटाने न हां जी कोई बी कट्टी ओड़ो हां कोई बी कट्टी ओड़ो हां टैम ऐ नी तुं'दे कोल हां कट्टी ओड़ो फिर थोह्ड़े थोह्ड़े कट्ट करी ओड़ो ना स्टैप गै करी ओड़ो हां जी किन्ने पैहे मैडम जी हां जी किन्ने पंज सौ रपेऽ पंज सौ रपेऽ इन्ना मैंह्गा घट्ट करो मैडम जी घट्ट करो अच्छा अच्छा किन्ने घट्ट करगेओ